हाँ जी हाँ जी जबलपुर सद्गुरु से बात हो रही है आपकी हाँ जी बताइए कौन सा लेना था आपको देखिए कंपनी हम कौन सी जेनेरली हम लोग जिसमें हम सेल करते हैं डेल एच पी लेनेवो यह कंपनी है हम लोग क्योंकि बेस्ट कंपनी आसुस भी हो गई हम लोग की और आप जो बेस्ट का माँग रहे हैं वह अभी डेल का है हम लोग के पास और एक एच पी का भी है हम लोग के पास एल आई टेक एच पी का हाँ उसके कई कस्टमर्स ने ऐसे रिव्यू भी दिया है और बाक़ी आप उसकी तरफ़ जा सकते हैं एच पी लाइट की तरफ़ बहुत ही अच्छे उसके रेटिंग मिले रहें क्योंकि हम्म हम्म

अरे इसकी तो क्या है ना बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल बेकार रहती है तो उसमें विश्वास नहीं कर सकते बाक़ी अगर भाई मैं अगर सही बताऊँ ना तो एच पी लाइट से अभी अच्छा कोई नहीं है अभी मार्केट में वही दौड़ रहा अभी साठ हज़ार का है आईबुक अपन का पचहत्तर जाता है और अस्सी पचहत्तर पहुँच जाता है यह अब वह रहता कि आप अगर कैश कर रहे हो फ़ाइनेंस कई लोग फ़ाइनेंस भी कराते हैं तो आप क्या करेंगे आप पहले बताइए फ़ाइनेंस कराना पसंद करेंगे कि कैश में आप उठाएँगे साठ का बजट है ना आपका अच्छा अच्छा अच्छा तो अगर सिक्स्टी फ़ाइव पहुँच जाए तो यार देखो फीचर्स तो जैसे कि तुमको ऑलरेडी पता हैं कि एच पी के क्या हैं है ना भाई और बाक़ी उसके साथ अगर हम एसेसरीज़ की बात कर रहें तो चार्जर तो ऑलरेडी इंक्लुडेड रहता ही है अगर आप लैपटॉप ले रहे हो तो इसमें हम आपको एक बैग देंगे एच पी का क्योंकि कई लोग अभी कई डीलरशिप हैं तो वह नहीं दे रहीं हैं एच पी का बैग तो बैग देंगे आपको लैपटॉप के लिए एक सिंगल कवर देंगे जिसमें आप लैपटॉप में मोईस्चर चली जाती है तो उसके लिए आप बच सकते हैं उससे और कीपैड कीबोर्ड में जो हम एक पैड लगाते है अलग से वह देंगे एक माउस देंगे आपको ब्लूटूथ वाला और अभी एक ऑफ़र चल रहा है हम लोग उसमें आपको बोट के एयरपॉड्स भी देंगे आपको एयरबड्स भी देंगे सिक्सटी फ़ाइव थाउज़ेंड में सब इंक्लूडेड है भैया यह सब इंक्लूडेड ही रहता मतलब यह हम लोग आपको इसके चार्जेज़ नहीं देना है जो चार्जेस दे रहे हो आप लैपटॉप के दे रहे और बाक़ी जो हम ओग अलग से दे रहे यह हमारी तरफ़ से है यह हमारी दुकान का अभी ऑफ़र चल रहा है न्यू यर ऑफ़र देखिए रैम इसकी आपको मिल जाएगी ट्वेल्व जी बी ठीक है और हाँ हाँ और आपको अगर आपको पता करना है कि कितने अच्छे से यह रन करता है तो आपको सीधा सा एक एग्ज़ाम्पल दे दे रहा हूँ कि आपने जी टी ए सिक्स के बारे में सुना है तो जी टी ए सिक्स को भी आराम से सपोर्ट कर सपोर्ट कर लेगा एक दम बिन अटके नहीं नहीं आपको गेमिंग के लिए नहीं सिर्फ़ आपको बताया कि जी टी ए सिक्स को भी सपोर्ट कर लेगा तो आप समझ जाइए कि कितने हैवी तरीक़े से वर्क करता है यह और विंडो टेन विंडो सेवन विंडो एलेवन तीनों विंडोज़ आपकी सपोर्टिव है इसमें तो आपको जो डलवाना है आप हम लोग को आप बता सकते है तो हम लोग आपको वह दे सकते हैं इंटरनल स्टोरेज हमारा हो जाएगा वन टी बी यार भाई यार मतलब सिक्सटी फ़ाइव बताया तो यार मतलब देखो मैंने पहले ही आपको बताया था कि कि सेवंटी फ़ाइव ऐट्टी पहुँचता है और मैं आपको सिक्सटी फ़ाइव में दे रहा हूँ तो ऑलरेडी मैं कितने उसमें मेरे को मतलब मेरे को प्रॉफ़िट ही कितना हो रहा इसमें मैक्स टू मैक्स वन टू टू थाउज़ेंट हो रहा है उससे ज़्यादा नहीं हो रहा है तो मैं आपका नाम अभी इसमें रजिस्टर कर दूँ लिस्ट में चलिए चलिए ठीक है हाँ फ़ाइनल हाँ हाँ गाड़ा बाज़ार के आस पास है अपनी वह है मंगलम आटा चक्की है पता हाि आपको उसके जस्ट बाज़ू में है जबलपुर सद्गुरु इलेक्ट्रॉनिक्स तो आप वहाँ पर आ कर आप फ़ोन कर दीजिएगा तो मेरा लड़का आपको लेने आ जाएगा ठीक है भैया थैंक यू सो मच भैया